آداب کیا میں سواگت ریسٹورنٹ مینیجر سے بات کر سکتا ہوں کیا آپ مینیجر ہیں مجھے آپ کے ڈلیوری بوائے کی شکایت کرنی ہے میں نے آپ کے ریسٹورنٹ سے ویج بریانی منگائی تھی آپ کا ڈلیوری بوائے تاخیر سے آیا کیونکہ آپ نے کہا تھا تیس منٹ میں آ جائے گا لیکن آپ کا ڈلیوری بوائے پینتالیس منٹ میں آیا وجہ پوچھنے پر بدتمیزی سے بات کر رہا تھا کیا آپ ایسے ہی سروس دیتے ہو کیا آپ کوئی آئٹم فری دیتے ہو ہم ہر ایٹم کے پیسے دیتے ہیں آپ اس کی سروس دیتے ہو آپ اپنے ڈلیوری بوائے پر ایکشن لیجئے آئندہ ایسے ڈلیوری بوائے مت بھیجئے شکریہ